हमारे यहाँ जौनपुर जिले में जौनपुर जिले में जो है इतनी गर्मी पड़ती है और यहाँ बरसात भी होती है तो बे समय की बरसात होती है और यहाँ से जो है जितनी भी जब जब पानी पड़ता है तब बिना समय के पड़ता है बाढ़ भी आती है तो पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है और हम लोग सोचते हैं कि अगर सरकार इसका रोक थाम करें और यह समझे कि बाढ़ की स्थिति में बाढ़ का पानी न निकलने से हम लोग की पैदा जो है बहुत हानि पहुँचाती है और पैदा हानि पहुँच पहुँचाने पर हम लोग बेकार हो जाते हैं हम लोग की सारी सारा विकास रुक जाता है और विकास रुकने पर फिर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जो है कभी जो है पहले अभी तो बाढ़ आई नहीं थी लेकिन पहले बाढ़ आती थी तो हम लोगों के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था और अब जो है बिना समय का जो है कब जब समय रहती है तो पानी नहीं पड़ता बिना समय के पानी पड़ता है इसलिए जो है ज़्यादा हनी अब भी पहुँच रही है हम लोगों को तो बड़ी परेशानी हम लोगों को हो रही है कि गर्मी में जो है बर गर्मी में बरसात हो रही है और ठंडी में जो है सूखा कर देते हैं और जब तब ठंडी में भी बरसात कर देते हैं मौसम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम क्या है कैसे हम लोगों का जीवन निर्वाह हो और पानी जो है पानी हमेशा जो है एक दिन दो दिन ऐसे में पानी रुक रुक कर के पानी आ जाता है जब फ़सल तैयार होती है तो उस वक्त में तभी यह मौसम खराब होता है तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो अब अब यही कुछ हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें